جی بیرونی سرگرمیاں ہیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں تیراکی میں مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہے میں شروع شروع میں تیراکی سیکھ رہا تھا جس میں دو تین بار اپنی شوق اتنا زیادہ تھا سیکھنے کا کہ جان دیتے دیتے میں بچا لیکن تیراکی سیکھا اور تیراکی کرنے میں مجھے بہت زیادہ شوقین ہے اور یہ وہ ہمارے حضور کی سنت بھی ہے اس وجہ سے مجھے تیراکی کا بہت زیادہ شوق تھا اور کرکٹ کھیلنا بھی مجھے پسند ہے اور میں بولنگ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں اور بیٹنگ میں بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں اور فیلڈنگ میں بھی میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں اور میں کرکٹ کھیلنا بہت زیادہ دن سے سیکھنا چاہتا تھا اور میں اب ماشا اللہ کرکٹ کھیلنا سیکھ گیا ہوں اور تیراکی بھی سیکھ گیا ہوں میں اسی سے لطف اندوز ہو رہا